السلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں آپ اچھا سر میں آپ کے ریسٹورنٹ سے پچھلی مرتبہ بیس لوگوں کا کھانا آرڈر کیا تھا تو اس اس بار پچھلی بار پچھلی مرتبہ میں نے قورما روٹی چکن بریانی کباب کوفتہ رس گلے یہ چیزیں آرڈر کروائی تھیں اور میں نے لیا تھا تو کیا سر اس بار بھی یہ سب چیزیں مل جائیں گی اچھا تو سر مجھے اس بار پچاس لوگوں کا کھانا ارینج کروانا ہے تو اس کی کیا چاجز ہوگی اچھا سر کھانے میں تو وہی جو پچھلی مرتبہ قورما کباب بریانی کوفتہ دو سو پیسز رس گلے لیے تھے یہی ہے سر جی سر جی جی جی سر اس کیا ریٹ لگیں گے رس گلے کے اچھا سر اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ سر پچھلی بار تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا تھا تو اس بار کیوں نہیں سر ہم بارہ ہزار روپے نہیں دس ہزار روپے دیں گے تو دس ہزار میں آپ کر لیجیے ہم تو اکثر آپ ہی سے لیتے رہتے ہیں سر اچھا تو سر یہ میرا آرڈر یہ کنفرم کر دیجیے اور پانچ تاریخ میں آپ ہمیں یہ آرڈر کنفرم کر دیجیے میرا ٹھیک ہے سر میں ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سر اوکے